میں نے ایک موبائل فون منگوایا تھا امیزون ایپ سے جو کہ بہت بے کار نکلا کیونکہ ایک تو اس کی کوالیٹی اتنی اچھی دکھا رکھی تھی موبائل میں اور اوپر سے جب میں نے اسے منگوایا تو وہ اتنا ہینگ کرتا ہے چلتا بھی نہیں جلدی سے چارج بھی نہیں ہو پاتا جلدی اور اس کا ڈیزائن بھی پتا نہیں عجیب سا ہی بنا رکھا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہاں سے کیسے کریں اور وہ چلا چلتا بھی نہیں ہے وہ موبائل سے مجھے بالکل پسند نہیں آیا موبائل بہت ہی زیادہ بے کار نکلا اس کی کوالیٹی اور وہ اتنا زیادہ رینج کا تھا مجھے گھر میں بہت ڈانٹ بھی پڑی اس فون کی وجہ سے اور اب میں واپس کر رہی ہوں تو واپس بھی نہیں ہو پا رہا مجھے بالکل پسند نہیں آیا اور اس میں جلدی سے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہو پاتا ہے فوٹوز کلک کرتے ہیں تو وہ گیرلی میں نہیں آ پاتے ہیں مطلب بالکل بے کار ہو چکا ہے مجھے بہت بے کار لگا وہ فون بالکل بھی اچھا نہیں تھا